रेडियो आप को टी वी की तरह अलग से समय निर्धारित करने की सा आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह केवल ओडियो माध्यम होने के कारण अपने दर्शकों से कम पहुंचता है ओर दृश्यतत्वों के कारण टी वी को अपने दर्शकों का पूरा ध्यान चाहिए होता है लोग अनुभव का आधा हिस्सा गंवाए बिना रेडियों को अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं एक रेडियो कार्यक्रम रेडियो कार्यक्रम या रेडियो सू रेडियो पर प्रसारण के लिए इस लक्ष्य सामग्री के खंड है यह एक बार का उत्पादन यह समय समय पर आवंती शृंखला का हिस्सा हो सकता है किसी शृंखला में इस कार्यक्रम को कहा जाता है क्या रेडियो आज भी प्रासांगिक है बिल्कुल पिछली शताबधि में किए हुए रेडियो विज्ञापनों की सुरुआत के बाद से उद्योग ने मीडिया की इस दुनिया में एक मज़बूत पकड़ बनाए रखी है जो दुनिया भर की स्रोताओं को संगठित मार्केटिंग संदेशों और बहुत कुछ से जोड़ता रहता है